विष्णू पुराणान एक काणी आसा ध्रुव तारो जो आसा पय तेजेर म्हणजे आतां आमच्या पृथ्वीच्या उत्तरे कडेन जेन्ना आमी पयता तेन्ना सदांच एक तारो चमकता तो म्हणटा इंग्लीशीन ताका नॉर्थ स्टार म्हणटात कोंकणीन आमी किंवां मराठीन कोंकणीन आमी ताका ध्रुव तारो म्हणटा अशें म्हणटा की तो तारो आपल्या जाग्या वयलो केन्नाच हालना सो तेजी काणी जी आसली म्हणजे एक राजा आशिल्लो ताणी तेजो एकटो चलो आसलो ध्रुव म्हणून आनी त्या राजाक दोन बायलो आशिल्ल्यो सो ध्रुव एका बायलेचो चलो आनी दुसऱ्या बायलेचो चलो आनी एक आशिल्लो तेजे नांव खबर ना सो एक दीस कितें जाता राजा बसलेलो आसता शिंवासनाचेर आनी ध्रुव आनी तेजो भाव सावत्र भाव खेळत आसता खेळटा खेळटा ते दोगूय जाण आपल्या बापाय कडेन धावता आनी मांडयेर बसपाक सोदतात सो दोगूय जाण मांडयेर बसलेले आसतना जी दुसऱ्या चल्याची आवय आसता ती येता आनी ध्रुवाक थंयसल्लो मांडयेवयलो उखलता आनी देंवयता आनी जमनीर बसयता आनी म्हणटा की तूं राजाच्या मांडयेर बसप ना म्हणून सो तेन्ना ध्रुवाक वायट दिसता तो आवय कडेन वयता आनी म्हणटा ना आपल्याक बसपाचे आशिल्ले आपल्याक वायट दिसलें तिणें काडयलें काडले आनी आवय जी आसता ती तेजी विष्णूची भक्त आसता सो ती ताका सांगता की विष्णूची आराधना कर तो तुका जाय ते दितलो सो तो वयता रानांत वयता एकटोच आनी विष्णूची आराधना करता तपश्चर्या कशी आनी तपश्चर्या केली की विष्णू पयता धाकटो भुरगो आपलो तप करता सो विष्णू प्रसन्न जाता आनी तो विचारता बाबा तुका कितें जाय रे म्हणून तेन्ना तो म्हणटा आपल्याक असो एक जागो दी जेचेवयल्यान आपल्याक केन्नाच कोणूच उठोवंक पावचो ना आनी अशें म्हणटात कि तेन्ना ताका विष्णून तेका वरदान दिलो आनी तो उत्तरेक जो तारो आसा तो ध्रुवाचो जागो असो ठर म्हणटात आनी तेका लागून आमी सदांच म्हणटा की तो ध्रुव जो तारो आसा तो केन्नाच हालना तो सदांच उत्तरे कडेन आसता म्हणटा तो ताका वरदान मेळ्ळा ही एक कथा आसा ही बरी विशेश म्हाका आवडटाय बीन आनी तो ऍक्चूली पळोवपाक गेल्यार तो तारो जो आसा तो केन्नाच हालना आनी खुबश्या फावटी लोक टॅलॅस्कोप घेवन लायतना त्या ताऱ्याक पळोवन मागीर लायतात